हैलो मैम हम दिलदस्ता स्कूल से बोल रहे हैं मैम हमारे अभी स्कूल में एनुअल फंक्शन्स होने वाले हैं और उस उसमें आपकी गुड़िया एडमिट मतलब पार्टिसिपेट करना चाहती हैं डांस वगैरह है और भी अदर एक्टिविटीज़ में ठीक है तो हम उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर रोकेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ओके हाँ लेकिन फिर उससे उसकी पढ़ाई पर भी थोड़ा फ़र्क़ पड़ सकता है तो आप उसका घर पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा हाँ और क्योंकि अदर एक्टिविटी में रहेगी तो थोड़ा बहुत फ़र्क़ तो पड़ेगा बल्कि वह आउटडोर एक्टिविटी में भी पाठ करवाएँगे हम उसे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है ओके ओके मैम थैंक यू